साड्डी डोगरी जेह्ड़ी ऐ साड्डी डोगरी इन्नी तगड़ी भाशा ऐ डोगरी कौन मारी सकदा डोगरी गी डोगरी मारना आनी चाहिदी ताइयें डोगरी बचदी साढ़े जम्मू दे डोगरे लोक खंड मिट्ठे लोक डोगरे क्या बात ऐ हून मै तोआनूं एह् सनां दा साढ़े जम्मू दे बिच्च डोगरें च केह् केह् हुनरै दिक्खो साढ़े डोगरें च सबतूं बधिया चीज सबतूं पैह्ले साढ़े साढ़े धेयार दी गल्ल करने आं साढ़े डोगरी च होली मनांदे न होली च साढ़े अहें केह् केह् करदे आं अहें रंग लान्ने जी रंग लाइयै पिछकारियां मारने आं फलूस भरने आं कि'यां किन्नी मतलब रंग लान्ने आं रिश्तेंदारें दे घर जन्ने आं उत्थै रंग लान्ने आं फलूस पिछकारियां किन्ना मतलब मजा साढ़ी डोगरी बिच्च होर साड्डी दूई ऐ जेह्ड़ी अपनी दिवाली दिवाली आह्ले दिन लोग बंब पटाके ठोआलदे अहें लक्ष्मी माता दी पूजा करने आं किन्नी खुशी होंदी ऐ दिवाली आई माता रानी साढ़े लक्ष्मी घर आंदी ऐ आंदी ऐ बिलकुल किन्नी खुशी होंदी दिवाली ई लोग पटाखे लैन जंदे न माता वास्तै पटाखे दवाली साढ़े घर लक्ष्मी माता आए ओह्दे बाद दूजी गल्ल एह् ऐ रक्षाबंधन जेह्ड़ी होंदी ऐ रक्षाबंधन ओह्दा नांऽ ऐ रक्षाबंधन केह् मतलब ऐ रक्षाबंधन जेह्ड़ी भैनां जिसी भैन बोलदे न भैनां आंदियां घर रक्खड़ियां बनदियां न मिट्ठा मूंह् करदे न भैनें ई भ्राऽ पैसे दिंदे न किन्नी खुशी होंदी ऐ भैनां ते रक्खड़ी बन्नन आंदियां किन्ना मन करदा ऐ लोक निक्के निक्के बच्चे गुड्डियां चाढ़दे न रक्खड़ी ऐ आंदी ऐ किन्नी खुशी ऐ डोगरें च एह् चीजां कुत्थै लब्भा दियां डोगरें च गुड्डियां चाढ़नियां एह् दिवाली बोह्त खुशी होंदी ओह् कि दुई आई त्री चौथी आई साड्डी लोह्ड़ी लोह्ड़ी च लोग अग्ग बालदे जी अग्ग बालियै पूजा करदे ऐ लोग अहें निक्के होंदे लोह्ड़ी मंगन जंदे हे हून दिक्खो न डोगरें च लोह्ड़ी मंगदे न ढोडें उप्पर ढोडा ढोडे पर साग मर्च लग्गी कौड़ी ते देओ साढ़ी लोह्ड़ी अहें लोकें दे घर घर मंगी दी लोह्ड़ी किन्नी खुशी होंदी ऐ लोह्ड़ी मंगने कन्नै इ'यो ते चीज होंदी लोह्ड़ी मंगनी चाहिदी ऐ होर जिंदगी च करना ते करना केह् ऐ एह् अपने धेयार निं कदें छड्डने ठीक ऐ न एह् लोह्ड़ी छोड़ी अपने कदें धेयार निं छड्डने होर शिव पंजमा धेयार ऐ अपना साढ़ा केह् बोलदे केह् नांऽ हा साढ़े धेयार दा चेता भुल्ल गेआ मैनू टिक्का टिक्का डेह्ड़ा साढ़ी भैनें ई टिक्का लांदे न आनियै भैनां टिक्का लांदियां घर किन्नी खुशी होंदी ऐ टिक्का शिक्का लान्ने आं होर किन्ना बधिया लगदा ऐ मठाइयां लेआंदे न